मैंने आपके रेस्टोरेंट से खा खाना ओडर किया था खाने में मैंने दाल चावल रोटी सब्ज़ी लड्डू रायता सेलेड यह सब ओडर किया था जिसमें से जो सब्ज़ी थी ना वह बहुत ज़्यादा तीखी थी बहुत ज़्यादा मेस मसालेदार थी जिसके कारण मुझे बहुत तीखा लग रहा था और उसकी जो पैकेजिंग भी थी ना खाने की वह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि जो खाने की पैकेजिंग थी ना उस सब्ज़ी की जो पैकेजिंग थी ना वह ती उसमें से खाना बाहर आ रहा था तेल निकल रहा था जिसके कारण मेरा और जो दाल चावल थे ना दाल चावल में दाल चावल तो ठीक थे अच्छे थे और जो लड्डू था ना वह बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था वह बिल्कुल भी मीठा नहीं था लग ही नहीं रहा था कि कुछ मैं मीठी चीज़ खा रही हूँ